हॅलो येस कसले प्रोब्लम अशें सांगूंक शकता तूं आनी तुजें नांव कितें आं ओके हां ओके तुमच्या थंयसून क्लिनिंग क्लिनिंग स्टाफ बीन येयना क्लिन करपाक ओर कचरो व्हरपाक बीन बंद करनाका म्हणून मुन्सिपाल्टीक तुमी कंम्पेंट केला केन्ना अबावट दीस सो तुमच्यो कोन्टेक्टान कोण मुन्सिपालटी हेड बीन आसा कोण जेाका तुमी अशें पयलीं सांगलां आनी आतां आसा तुमच्यो कोन्टेक्टान तो कोण तुका आमी एक काम करपाक शकता आनी कितें प्रोब्लम आसा हां नो पार्किंग एरियाक पार्क करता न्ही ओके आमी एक काम करपाक शकता पयलीं नाॅटीस घालपाक शकता ताचें तुमच्या मुन्सिपालटीक की बाबा अशें अशें प्रोब्लम्स आसात इफ आतां तुमी एकदा कंम्प्लेंट केलां जाल्यार ओब्वीयसली परत घातलें न्ही की ताका एक्शन घेवची पडटली ओके सो आमी एक काम करुया ह्या पयलीं नाॅटीस घालुया एनजीओ तर्फे हांव बरोवन दितां ओके मुन्सिपालटीक करुया आनी सगले प्रोब्लम्स तुमचे जितके आसा पळय तें सगळें बरोवन दितां आनी तुमची सिग्नेचर जाय पडटली थंय ओके आनी म्हणजें आता एकट्या मनशाची न्हू एटलीस्ट धा लोक कर अशें कितें खूब जाण मेम्बर्सांचें कितें सगळ्यांनी सायन करून दिवचें पडटलें थंयच्यान सगळे हय तशे तुमी आं ओके आमी तशें करुया बीकाॅज हांव कितें करतां सगळें तुमचें बरोवन घेता आनी सगळें लिस्ट करतां आनी एक नाॅटीस धाडटा तांकां आनी बरोवन दितां ओके मागीर फुडलें कितें जाता तें तुका हांव सांगतां कशें कितें तें होय होय आमी आमी तें स्ट्रीट डोग्सांकूय बीन तें पळोवया कितें करपाक शकता तें ओके एनजीओ तर्फेच्यान म्हजे कडच्यान जातलें तें आमी करतलीं ओके थँक्यू